جی نمشکار سر جی ایئرٹیل کسٹمر کیئر سے بول رہے ہیں جی ایئٹیل پلان کو اپگریڈ کرنے پر کچھ جاننا تھا مجھے جی میں تین مہینے کا ریچارج کرواتا ہوں پانچ سو چار سو ننانوے روپے کا جی اس میں چھ جی بی ڈاٹا دیتا ہے اور تین مہینے کا کال فری نو سو ایس ایم ایس تو اس سے بھی سستا میں کچھ اور ہے جی ڈاٹا کی ضرورت نہیں ہے وائی فائی لگا ہوا میرے پاس ایئرٹیل کا ہی لگا ہوا ہے جی تو اسی سے کام ہوتے رہتا ہے میرا بغیر ڈاٹا کا کچھ سستا سا پلان بتائیں مجھے جی چھ مہینہ کا بھی چلے گا سال کا بھی چلے گا کم سے کم میں جی جی جی ایک سال کا چودہ سو انسٹھ روپیہ اور چھ مہینے کا

چھ مہینے کا نہیں ہے ایک سال کا ہی ہے جی سر جی اوکے اور اگر ایک مہینے کا کروائیں بغیر ڈاٹا کا تو جی جی جی سر ٹھیک ہے

نہیں نہیں نہیں وہی مجھے ریچارج والا ہی چاہیے وہ منتلی سسٹم نہیں چاہیے نہیں نہیں منھلی سسٹم نہیں چاہیے

جی جی منتھلی متھلی میں مہنگا پڑے گا ٹھیک تو ایک سال کروانا ایک سال والا کروانے میں فائدہ ہے نا ٹھیک ہے سر اوکے سر تھینک یو شکریہ